पहिला दिना हमसब खरना कयलहुँ दूध आनलहुँ ओइमे अनेको चीज हम देलहुँ जे कोना नीक बनतै कोना बढ़िआँ बनतै कोना खेतै कोना देखतै लोक ठीक कहतै तेकर बाद फेर दोसरा दिना फेर अनेको ओइ दिना जे पिरुकिया बनेलहुँ टिकरी बनेलहुँ अनरसा बनेलहुँ सबटा बना कए घाटपर लए गेलहुँ सबटा सब चीज केलहुँ तकर बाद तीसरा दिनके बादसँ दीपावलीमे बनेलहुँ सब चीज जे पूरी पक टिकिया पिरुकिया बनाकऽ सब चीज कए कऽ लए कऽ जेनाइ करनाइ तकरा बाद ओकरा भेल फेर खाना बनेलहुँ भात दालि सब्जी तरकारी पापड़ सब बनाकऽ रखलहुँ सबके खुवेलहुँ पीयेलहुँ करलहुँ देखरेख जे हँ केना हेतै केना कोना रखबै कोना की करबै तै सबके बारेमे

वएह सब हमसब कयलहुँ धेलहुँ फेर ओकर बाद बेरमे तहन इएह देख रेख सबटा सबटा सब चीजके केलहुँ सबटाके देखलहुँ करलहुँ नीक बेजाय पूरी पकवान बनाकऽ लए गेलहुँ सबटा सब चीज केलहुँ सबटा सब चीजके देख रेखके बारेमे